میں اپنے کچھ ہی دنوں پہلے کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ مجھے دو ہزار تئیس میں کو میں نیٹ کو میرا مقصد یہ تھا کہ نیٹ کو کریک کرنا اور اس کے واستے مجھے بہت محنت کرنا پڑی اس کے یعنی اس کو پانے کے لیے اس کو کریک کرنے کے لیے میں دن رات کوششوں میں لگی رہی یہاں تک کہ میں اپنی میں کسی فنکشن میں نہیں جاتی تھی نہ ہی کہیں اور جاتی تھی شادی ہو یا بیو میت کہیں میں نہیں جاتی تھی سوائے اپنی پڑھائی کو پورا کرنے میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں بے انتہا دن رات صرف اور صرف پڑھائی کرتی تھی تاکہ اپنے مقصد کو پا سکوں اور میرا ٹارگیٹ جتنی مارکس کا تھا ماشاء اللہ سے مجھے وہ مارس مل گئی اور میں نے جیسے اپنے وقت کو اپنے دل کو اپنی ساری چیزوں کو جو مجھے اچھی لگتی تھی اس کو قربان کیا جس کے بدلے مجھے ان اس کے بدلے مجھے نا رزلٹ کی صورت میں بہت اچھا ملا یعنی کہ وہ کہتے ہے نہ کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو میں اپنی تمام چیزوں کو کھوئی جس کی وجہ سے مجھے نیٹ کا رزلٹ جو میں ٹارگیٹ تھا میرا وہ مجھے مل گیا اسی لیے ہمیں پوری محنت دل و لگن سے کرنی چاہیے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بائے بائے